ड्रॉइङ्ग बनबेैके लिए चाही ड्रॉइङ्ग बनबैके लिए पहले रेट ले ले रबर ले ले कटर ले ले ठीक आ एक अच्छा सा कॉपी ले ले ड्रॉइङ्ग जब बनेबीही तऽ एकदम अच्छासँ एकदम हल्का हल्का हाथसँ बनेबीही ताकि खराब भी होतो ने तऽ ककरो दिखतौ नहि पता भी नहि चलतौ आओर अच्छा भी लगै ताकि ओ मिटेबीही ने बादमे तऽ ओ दिखे नहि ठीक एकदम अच्छासँ डेड लाइन हल्का हल्का हाथसँ धीरे धीरे बनैहे एकदम हल्कासँ आओर जब थोड़ा सा भी खराब होतौ तऽ कोइ बात नही पहले स्टार्टिंगमे तऽ ऐसा ही हुए हमरो शुरुआतमे तऽऐसे ही हुए लए रहै तऽ एकदम अच्छासँ बनैहे ताकि देखयमे अच्छा लगए आओर फिर इंची भी ले लिहे इंचीके जरूरत पड़तौ ड्रॉइङ्गके ड्रॉइङ्गमे तऽ ई सब लगने जरूरी अछि काहेकि एकर बिना तऽ ड्रॉइङ्ग बननाइ नहि है देख हमरा ड्रॉइङ्गमे तऽ बहुत जादा अच्छा बहुत हमरा बहुत पसन्द अछि ड्रॉइङ्ग करना फेर हमर घरमे सबके पताहै हम ड्रॉइङ्ग बनाएब तऽ हमर ड्रॉइङ्ग देखबीही तऽ बहुत अच्छा लगतौ बहुत हम सचमे ड्रॉइङ्ग बहुत अच्छा बनबै अइसन हम नहि हमर सब पैघ कहल मम्मी पप्पा दोस्त सब बोलल एकदम हम ने सेम टू सेम बनबै लए चाहै सेम टू सेम लेकिन सेम टू सेम बनऽ है हि हम सेम टू सेम जब बनैबे नहि तऽ बहुत अच्छा लगतै लेकिन बन नहि रहल हमरासँ अभी थोड़ा बहुत कोशिश करि रहलै धीरे धीरे एकदम हम बहुत देखियौ ने तऽ बहुत अच्छा लगितो हमर ड्रॉइङ्ग ड्रॉइङ्ग देखिके अच्छासँ एकदम हल्का हाथसँ बनैहे एकदम हल्का हल्का पेन्सिलके अथि यूज करिके ठीक जादा पेन्सिल कसिके करिहि ने तऽ मिटानेके बाद ने आगे पीछु पूरा दिखए लगतौ तऽ मिटेलाके बाद तऽ ओ नहि दिखतो बहुत अच्छा लगतौ एकदम जब मिटेबीही तब पता नहि चलतो ताकि लोक देखए नहि